हांव कुकळे रावतां आनीक हांगासर आमकां मुन्सिपाल्टी लागता सो मुन्सिपाल्टीक आमच्या चॅरमॅन आसता आनी आमच्या वॉडाचे कांवसिलर आसता सो आमच्या कांवसिलरा कडेन उलोवपाचो म्हाका योग आयलो तर तो जें काम करता तें पळोवन हांव भारावन गेलों ताका कारणय तशें आसा कारण ह्या वाठारान आमी जर नितळसाण पळयली जाल्यार ती सामकी अव्वल दर्ज्याची आसा तेच प्रमाणें ओलो आनी सुको कचरो व्हरपाक जे लोक येतात ते सुद्दां वेळाचेर येतात आनी सामको त्याच टायमाचेर येवन सगलें सामकें वेवस्थीत ते एकठांय करून व्हरतात ही तांची एकदम बरी गजाल जर कोणूय कचरो वेगळावपाक जर चुकले सेग्रिगेशन करपाक चुकले जाल्यार चुकले जाल्यार ते तांकां बरे बशेन सांगतात आनी तरी कोणूय जर चुकलो जाल्यार स्वताच तें कोरून घेतात सो हे जे आसा ते म्हाका पळोवन बरें दिसलें ताचे उपरांत अश्यो कांय गजाली आसात ज्यो म्हाका आवडल्यो त्यो म्हटल्यार जर लायट वचत जाल्यार कावंसिलराक जर ही खबर कळत जाल्यार तो जाता तितले कमी वेळा भितर लायट हाडपाची तयारी करता तजवीज करता तेच तरेन उदकाची समस्या जावं नाजाल्यार पावसा दिसांनी खंय उदक तुमत वा रस्त्यार जर खोणकुलां पडत जाल्यार तीं रोकडीं सारकीं करपाचें काम आमचो कावंसीलर नगरसेवक रोखडोच करता म्हणटकूच म्हाका ताचे कडेन उलोवपाचो योग येयलो आनी तो जे तरेन उलयतालो तेतूनसून तो खरोच समाजसेवक अशें म्हाका दिसपाक लागलें